हम सावन महीना बोल बमके अथी काँवर सेवामे यहाँ मुक्तिनाथ मन्दिर आर डी एस मे गेल रही जहाँ कैम्प लागल रहै हमसभ मिलकर लगबैले रही जैसे ओहिमे खानाके व्यवस्था हइ पानिके व्यवस्था हइ दबाइके व्यवस्था हइ आरामके व्यवस्था हइ ओसभ करयले रही अब जोन आदमीके दबाइके जोन आदमीके पएर जख्मी हइ चाहे चोट लागलक चाहे फूलि गेलक तऽ हुनकासभके दबाइके व्यवस्था कयने रही गरम पानिके व्यवस्था कयने रही ताकि चलयमे हुनकासभके दिक्कत ना होइ अब जोन आदमीके पानीके जरूरी हइ ठण्डा पानीके तऽ ठण्डा पानिके व्यवस्था हमसभ रखने रही गरम पानिके जरूरी हइ तऽ गरम पानीके व्यवस्था रखने रही खानाके व्यवस्था नाश्ताके व्यवस्था डाक बमके लेल नाश्ताके व्यवस्था जैसेकि डाक बमके तऽ रूक कऽ ना नास्ता करयके हइ तऽ ओहिमे चलते चलते हुनकासभकेँ जैसे चाय भेलक अथी नाश्ते भेलक किछु फ़्रूटीए भेलक गरम पानि जोन आदमीके पीयैके होइ ओ पानि ओ आदमीसब अथी डाकबमवला सवके देली आओर बोलबम जे लोकल काँवर बम रहलनि हुनकासभके रहयके व्यवस्था देली जे आदमीके खाना खाइके जरूरत रहलक तऽ खानाके व्यवस्था रहय वहाँपर पानिके व्यवस्था रहै आराम करयके भी व्यवस्था रहै ईसभमे हमसभ भाग लेने रही मुक्तिनाथ मन्दिर आर डी एस कॉलेजमे